भोपाल के लोग ज़्यादातर अलग अलग प्रकार के व्यापार करते हैं जिस में से यह है नंबर एक पार्टी प्लेनिंग भोपाल में पार्टी प्लेनिंग का व्यापार काफ़ी सरल बिजनेस माना जाता है अगर आप शहर में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पार्टी की प्लेनिंग व्यापार करने की सोच सकते हैं नंबर दो ड्राइविंग इस्कूल यह एक ऐसा व्यापार है जिस जिसका किसी भी शहर में काफ़ी इस्कोप है आज के दौर में हर कोई बेहतर तरीक़े से गाड़ी चलाना सीखना चाहता है लेकिन कई लोग ड्राइविंग इस्कूल का सहारा लेते हैं नंबर थर्ड डांस क्लासेस आज कल के बच्चे सिर्फ़ पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गए हैं मॉडर्न युग है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डांस पर भी ध्यान दे रहे हैं और आप बच्चों को डांस सिखा कर अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते हैं नंबर चौथा इस्पोट सेंटर समय के देखते हुए लोग इस्पोट में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं ज़माने की इस दिलचस्पी को देखते हुए इस्पोट के कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं नंबर पाँच पापड़ मेकिंग बिजनेस चावल मकई सरसों और मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख फ़सलें हैं इस राज्य के लोग अधिकतर पापड़ का व्यापार करना पसंद करते हैं अलग अलग प्रकार के पापड़ बनाए जाते हैं नंबर सात टूरिस्ट गाइड अगर आप कई सालों से भोपाल में रह रहे हैं ओर वहाँ का चप्पा चप्पा घूम चुके हैं तो टूर गाइड बन सकते हैं नंबर आठ फूड बिजनेस किसी भी शहर में आसान तरीक़े से ज़माने के लिए फूड बिजनेस अच्छा ऑप्सन होता है फूड बिजनेस सरल सुरक्षित काम होता है ब्यूटी पालर ब्यूटी पालर का व्यापार भी सफल व्यापारों में आता है आज कल के हर कोई ब्यूटी पालर जाना चाहता है